हॅलो आयज सकाळीं म्हजें लॅडलायन इंटरनेट कनेक्शन पुरायपणे बंद जालां म्हणून हांव तुमकां तक्रार दिवपाक सोदतां हांवें पयलींचज पयलींच म्हजो मोडेम रिस्टार्ट करपाचो आनी केबल तपासपाचो यत्न केला पूण दुर्दैवान जोडणी अजुनूय काम करिना म्हज्या वाठारांतल्या सेवा खंडण कडेन हो प्रश्न संबंदीत आसूं येता असो म्हाका दुबाव आसा पूण म्हाका पुरायपणान खात्री ना लागीं आस कसलेंय चालू आवटलेट वा देखरेखीचें उपक्रम घडटना घ घडटात जाल्यार म्हाज्या इंटरनेट जो जोडणीचेर परिणाम जावंक शकता जाल्यार तुमी उपकार करून म्हाका मदत करूं शकतले